جی ہاں میں مڈل جنریشن کا حصہ ہوں اور یہی نسل پرانی نسل اور نوجوان کے درمیان توازن قیام قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے مجھے اب تک تجربہ ہوا ہے کہ یہ دونوں نسلیں ایک الگ الگ دنیا ہیں جس میں بڑا چھوٹے کی عزت نہیں کر رہا ہے چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کر رہا ہے اور دونوں کو ضرورت ہے اس وقت کہ بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے اور چھوٹا بڑے کی عزت کرے